मेरे सैकिंड प्रोडक्ट दा एक्सपीरियंस नैगेटिव एक्सपीरियंस एह् हा कि में डिटोल दा साबन यूज करदी ही जेह्दी वजह कन्नै मेरे पूरे बाडी च रैशेस होई गे हे मेरी स्किन ही डिटोल साबन बिल्कल बी सूट नि कीत्ता जिदे वजह कन्नै मिगी स्किन प्राब्लम होंदी रेही ते में बड़ी मैडिसिन लेने दे बाद परतियै मेरी स्किन ठीक होई ही पर सैकिंड प्रोडक्ट जेह्ड़ा ऐ हा मेरा डिटोल हा जेह्ड़ा मि बिल्कुल बी सूट नि कीत्ता पूरी बाडी च रैशेस होइये